ڈرائیور صاحب ہمیں اس ٹرافک میں پھنسے رہنے سے ڈراپ لوکیشن تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اس لیے کہ مجھے ابھی بستی سے ٹرین پکڑنا ہے اگر وہ مس ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہمیں لکھنؤ جانا ہے لکھنؤ کے بعد پھر ہمیں دلّی جانا ہے دلّی سے پھر ہمیں ممبئی جانا ہے ممبئی پہنچنے کے بعد مجھے وہاں ایک رشتہ دار کے یہاں رکنا ہے حال چال پانی وانی سب اچھی طرح سے سب سے مل کر پھر وہاں سے مجھے فلائٹ پکڑنا ہے اگر فلائٹ فلائٹ مس ہو گئی تو میں کیسے پہنچوں گا کیونکہ امریکہ میں میرے چچا کے لڑکی کی شادی ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کو کوئی اور تیز رفتار راستہ معلوم ہے جس سے ہم جلدی پہنچ سکیں